एस टी जी ने हमारे गाँवों में अच्छी है स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी साधन है और हम लोगों को अच्छे से मिल जाता है स्वास्थ्य सेवा हमारे यहाँ गाड़ियाँ है पास में डॉक्टर भी है हॉस्पि हॉस्पिटल भी है और हमको स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छे से मिल जाती है और एस टी एम की मदद भी मिल जाती है अच्छे से हम लोग को और और हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है